आंनि ओनसोलाव मिथिंगायारि सम्पदफोर होनोब्लाथ' गोबां दं जेरै बिफां लाइफांखौ लानानै मैगं थाइगं जिब जुनार दाउसिन दाउला ओमफ्राय ना फिसिनाय बायदि मैया आरो जेनेबा जोङो बिफां लाइफांनि बेलायाव जेनेबा नों सिगुन दंफां गाम्बारि दंफां साल दंफां बेफोरबायदि माखासे बेसेनगोसानि दंफाफोरखौ गायनानै जेनेबा बेखौ जों ओरैनोथ' समखौ बारा लायो लानाया जेनेबा बेफोरबायदि बिफाङा देरनोब्लाथाय फांसे बिफाङा देरनोब्लाथाय पन्द्र' बोसोर बिस बोसोर बिदि नांगौ जाहैयो अब्लाबो मोनसे थिखानाय सम माबा दोननानै फालांगि खालामहैनो हायो आरो जेनेबा माबा मोनसे प्लेन खालामखानानै ग्रोब फानहैब्लाथाय माखासे माने रां मोननो हायो ओमफ्राय आरो मैगं थाइगं जोंनि ओनसोलाव जानायाथ' जाहैबाय लाइ लाफा ओमफ्राय आरो पानिलाउ गाजर मुला बायदि मैया आरो आरो रङालाउ बेफोरो जाबाय आरोमा बोथोरारि मैगं आरो जेनेबा गोजां बोथोराव जानाय मैगं दं ओमफ्राय आरो गोलोम बोथोराव जानाय मैगं दं स' बेफोरबायदि माखासे माने मैगं थाइगंनि आबाद मावनानैब्लाबो मावनानै जोङो मा होनो फालांगि खालामनो हायो आरो फालांगि खालामनायनि गेजेरजों मोनसे न'खरखौ मोजाङैनो सुंथानो हायो दाथ' आथिखालाव नुजोबदों साख्रिया मोननोथ' बिराद गोब्राबसै मानो होनबा आथिखालाव बयबो फरायबाय बयबो गोजौ थाखोखौ लाहैबाय जायनि थाखाय मा होनो जोंहा बय जोंनि भारत सोरकारा बयनोबो साख्रि होजोबनो हायाखै स' बांसिन सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरानो जोंनिया मा आबादनि हा आबादबो मावदों ओमफ्राय आरो मा खायसे बायदिफ्रा बिजनेसबो खालामदों बिदिनो खालामदों आरो दा जों जोंनि ओनसोलावनो दा माखासेमानि आं खोब गोजानाव थांलिया जोंनि लोगोफ्रानो सोरबा सोरबा दा बि ए पास जानाय दं एम ए पास जानाय दं बिसोरनो मा खालामो दा औवानि फालांगि मावो आरो बिसोरो जेनेबा औवा औवाया जोंनिया माबायाव गोलैहैबाय गांसोआव गोलैहैबाय बेखौ जोङो लाइफाङावबो हमा ओमफ्राय बिफाङावबो हमा स' नाय औवानि बिफां मावनानैब्लाबो जों मोजां फैसा आरजिनो हायो जेनेबा औवा थुबजासे बायबाय ओमफ्राय आरो बेखौ दानबाय दाननानै डायरेक्टनो साप्लाय खालामबाय औवानि जेनेबा बिजाब खालामनाय जेरावहाय बहि बिजाब खालामो बे जायगासिम ओमफ्राय आरो जोङो नायनो हायो आरोबाव दंबावो जोंनियाव माखासेमानि मिथिंगायारि सम्पद जेरै ना ना फिसिनाय नाखौ जोङो मा होनो मोनसे जेनेबा फख्रियाव फख्रि जावनानै बायदि मैया रोखोमनि नाफोर फिसिनो हायो जेरै कमलकाट रौ मिरगा ओमफ्राय बेफोरनिफ्राय जों नाखौ मा होनो फिसिनानै जेब्लानो देरगोन अब्लाथाय नाखौ फाननानै जोङो माखासेमानि फैसा आर्जिनो हायो आरो बेफोरबायदिनो मा होनो गावनि नांगौ बेसादफोरखौ सुफुंना लानो हायो आरो जिहेतु आं इसे सिगाङाव बुंखादोंमोन मा होनो आथिखालाव साख्रि मोननांगौआ जोबोद गोब्राबसै त' बांसिन सुबुंफोरानो आथिखालाव नैबे फालांगि हा फालांगिनि लामाखौ लादों आरो स' आंबो फिसा फिसा फिसौ फालांगि खालामो जेनेबा माबा मोनसे बायस'नाय जेनेबा खुसेर बायस'नानै फाननाय ओमफ्राय जेनेबा नारेंखलफोर बायसननानै फाननाय दा जों नारेंखल बिफां गायनानैब्लाबो हा नालेंखर बिफां गायनानैबो जोङो नारेंखलनि नालेंखर बिफांनि आबाद मावनानैब्लाबो जोङो मा माखासे माने फैसा आर्जिनो हायो ओमफ्राय आरो खुसेर बिफां गायनानैबो जोङो माखासेमानि फैसा आर्जिनो हायो बुंनो थाङोब्ला तारमाने निजे बायाब्लाथाय मिथिंगानि मिथिंगायारि सम्पदनिफ्राय बिरात जों फैसा आर्जिनो हायो आरो ओमफ्राय निजेनि न'खरखौथ' आरो ग्रोब मोजां लामाजों दैदेनलांनो हायो नांगौ जानायफोरखौ सुफुंनो हायो ओइ जासिगोनखोमा